हाँ जी हम एक आर्टिस्ट हैं जी मेरा नाम रतीश कुमार है जी मैं यही बिहार की जो ख़ासियत है उसके बारे में लोगों को बताता हूँ उसके बारे में लोगों को सिखाता हूँ जैसे बिहार का क्या कल्चर है बिहार का क्या पहनावा है किस तरह की भाषा है मतलब बिहार की जो विशेषता है वह बताते हैं

जी तो आपको किस बारे में जानना है बिहार का जो कल्चर है वह एक महादेव मंदिर के या फिर आप मान लो जो यहाँ की पूजा पाठ ज़्यादा विश्वास करते हैं यहाँ के जो निवासी हैं यहाँ बिहार में जो है मंदिरें ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ विशेष रूप से महादेव मंदिर प्रचलित हैं जो कि अपने इधर अशोकधाम में एक मंदिर है एक गढ़पूरा में हो गया इसी तरह के दो तीन मंदिर हैं जहाँ आप घूमिए और उसके बारे में जानिए वहाँ पर एक से एक अच्छी बातें आपको बताई जाएँगी जो जो भी भगवान है उनके बारें में उनकी आराध्य के बारे में उनकी सारी आपको एक ही मंदिर से जा आपको पता चल जाएगा

बिहार में आप गया चले जाइए वहाँ पर भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमा और वहाँ एक ग्लास ब्रिज भी है और वहाँ भी आप जा सकते हैं इधर अशोक धाम बताया मैंने आपको पहले ही वहाँ पर महादेव मंदिर है दूसरी एक गढ़पुरा में हो गया महादेव मंदिर तीसरा हो गया आपको इधर पटना में हनुमान जी का मंदिर

जी जी जी मेरा सोसल मीडिया पर के रतीसह मेरा जीमेल है उसपर आप मैसेज कीजिए मैं आपको सारा कुछ डाटा आपको जो भी चाहिए जिसके बारे में चाहिए मैं वह आपको दे दूँगा जी ठीक है थैंक यू